کھیل دیہی علاقوں میں سماجی تعامل کو فروغ دیتے ہیں میل جول ٹیم ورک اور باہمی سمجھ بوجھ بڑھاتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور مشترکہ مسائل کے حل میں اتحاد پیدا ہوتا ہے